हमारे साथ जो लड़के हैं अभी छोटे हैं अगर तैरना सीखना चाहते हैं तो मैं उन्हें अच्छे से सिखाऊँगा जैसे तैरते समय आहिस्ते धीरे धीरे हाथ पाँव चलाएँ कि थकावट न हो और खाना एह नॉर्मल कैसा भी खाएँ कि दिक्कत न हो तैरने में से हल्का खाना खाएँ और तैरने में फुर्ती आएगी पानी में जो कि हाथ हल्का हल्का हाथ पैर चलाएँ और ये जैसे बहाव है उसके बहाव के दूसरे साइड से तैरें जैसे पूरब के पानी पश्चिम से पानी पूरब जा रहा है तब पूरब के मुँह कर कर तैरें तो आसानी पड़ेगा ताकत कम लगेगी हाथ पाँव कम चलाना पड़ेगा थकावट नहीं होगी वैसे सीखेंगे अगर तैरना अच्छा से आ जाएगा थकावट भी नहीं होगी और खाना नॉर्मल में खाइए तब तैरें जिससे अब अच्छा रहेगा तैरने में सही रहेगा ऐसे ही तलाब में भी तैर सकते हो बावने होता है उसमें भी हल्का हल्का हाथ पाँव मारिए ताकि तैर लेंगे तालाब हो गया नदी में भी जैसे बहाव है उसमें विपरीत साइड हम हाथ पैर चलाते रहें हल्का हल्का उसमें आप अच्छे से तैरना सीख जाएंगे अपना पंजा हाथ का पंजा चलाओ और पैर हल्का हल्का चलाने से और शरीर थकती नहीं है और ज़्यादा देर तक तैर सकते हैं और तैरने में आपको तैरना आ जाएगा और जो तैरने का इच्छुक हो उसी को ये सिखाएँ जिसकी इच्छा न हो उसे न सिखाएँ अगर इच्छा है नहीं तो नहीं सीख पाएगा जिसको इच्छा है उन्हीं को सिखाना है ठीक है हल्का भोजन लें और हाथ पैर हल्का हल्का चलाएँ तब अच्छे से सीख लेंगे